भारत के कई हिस्सों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों को साइकिल या लैपटॉप देने जैसी योजना है क्या आपको लगता है कि इस योजना काम करती है क्योंकि यह बिल्कुल योजना काम करती है क्योंकि हमें यह लगता है कि साइकिल या लैपटॉप अगर हम लड़कियों को दे रहे हैं तो वह जितना हो सके साइकिल के थ्रू या लैपटॉप के कारण जितना हो सके पढ़ाई पर ध्यान देंगे शिक्षकों को प्रोत्साहित करें क्योंकि शिक्षा के कारण ही ज़्यादा प्रतिशत आने पर ही उन्हें लैपटॉप दिया जा रहा है तो ज़्यादा से ज्यादा प्रतिशत आने की कोशिश करेंगे चाहे वह दसवीं क्लास हो या बारहवीं कक्षा हो क्योंकि साइकिल भी अगर उन्हें मिल रही है तो साइकिल के द्वारा वह इधर से उधर जा सकता है मतलब अपने गाँव कस्बों घरों से स्कूल तक के का सफर साइकिल के द्वारा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बार स्कूल आएँगे और स्कूल में अनुपस्थित नहीं रहेंगे और लैपटॉप चाहिए होगा कि लैपटॉप से सारी जो भी लैपटॉप की टेक्नोलॉजी और कम्प्यूटर से जुड़े जो सवाल है वो उसे सॉल्व करेंगे क्योंकि उसके द्वारा लैपटॉप के द्वारा वह अपने व्यक्तिगत कार्य भी कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत कार्य भी करेंगे इसलिए यह योजनाएँ बहुत काम की योजना है भारत के लिए जो कई हिस्सों में इस प्रकार की जो योजनाएँ निकल रही है वह बिल्कुल सही और सत्य साबित होती है क्योंकि इसी के कारण शिक्षा को बहुत सारा प्रोत्साहन मिला है चाहे वह साइकिल हो या फिर लैपटॉप देना हो क्योंकि इसमें धीरे धीरे शिक्षा जो है आगे बढ़ रही है इसलिए कई हिस्सों में शिक्षा का अग्रसर बढ़ रहा है और साइकिल या लैपटॉप के कारण यह सारी योजना शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हो रहा है और शिक्षा के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं चाहे वह शहर के हो या गाँव के